جی بالکل مجھے لگتا ہے کہ زیادہ اسکرین ٹائم کے وجہ سے بچے ان دنوں گیمز نہیں کھیلتے ہیں کیونکہ آپ زیادہ تر بچے موبائل پہ ہی اپنا سارا وقت بتاتے ہیں اور پہلے کی طرح جو بچپن جیتے تھے لوگ ویسے ہی وہ بچپن کی کھیلوں کو نہیں کھیلتے ہیں جیسے پہلے بچے مٹی کے کھیلونے سے کھیلتے تھے اور نیچورل جیسے گیم ہوتا تھا وہ کھلی ہوا میں کرکٹ کھیلنا فٹبال کھیلنا اور بھی بہت سارے ایسے گیم جو کھلی ہوا میں کھیلتے تھے ان سے بچہ بچوں کا صحت بھی صحیح رہتا تھا اور ان کا جو ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی تھیں اور بہت سارے ایسے کھیل تھے جن سے ان کا مطلب دماغی سب کچھ صحیح رہتا تھا اور اور اب کے بچے کیا ہیں کہ زیادہ تر ٹائم اپنا موبائل پہ ہی دیتے ہیں جن سے ان کے صحت پہ غلط اثر پڑتا ہے اور ان کے آنکھوں کی روشنی پہ بھی غلط اثر پڑتا ہے اب زیادہ تر سارا گیم فٹبال کرکٹ اور یہ سب موبائل پہ ہی آ گئے ہیں اور ابھی ریسینٹلی جو گیم ہیں پبجی ہے فری فائر ہے اس پہ ہی بچے زیادہ تر دھیان دیتے جن سے ان کے صحت پہ غلط اثر پڑتا ہے اب بچوں کو زیادہ کھیلنے کی ترغیب دینے کے لیے یہی کرنا چاہیے کہ ان کو موبائل سے جتنا ہو ان کو دور رکھیں اور جو نیچورل گیم ہیں جیسے کرکٹ فٹبال کھلے ہوا میں کھیلنے والے گیم یا بچوں کے جو بھی گیم ہوتے ہیں کھیلنے کے لیے کھلی ہوا میں ان کی اہمیت کو بتائیں اور ان سے یہ بتائیں کہ یہ ان کے صحت پہ کیا پربھاؤ ڈالے گا اور ان سے کیا فائدہ ہے کیا ان سے ان کے کھلی ہوا میں کھیلنے سے کیا ہوتا ہے جب یہ سب چیز بچوں کو بتائیں گے ان کی اہمیت کو بتائیں گے تو بچے کو اس چیز سے کو سمجھ میں آئے گا کہ کہ ان سے کیا فائدہ ہے اور کیا میرے کو اس سے بینیفٹ ملے گا